जोंनाव कक्राझार जिल्लायाव बुंनो थाङोब्ला गुदि सिनि हाबा मावनाय होनोबा जों हमनो हायो जोंनाव माइ माइखौनो गिबि फिनाय बिनि माइनि उनाव जोङो मा लानो हायो फाथो मावो बेसर मावो दा मागा थिसि सबाइ दालि गोबां रोखोमनि जोंनाव आबाद मावनाय जायो बेजों लोगोसे जोंनाव मा जोङो गोबां रोखोमनि अमा फिनाय दाउ फिनाय बेफोर गासिबो खामानिखौ जोङो मावनानै जोंनि कक्राझार जिल्लायाव थानाय गामियारि सुबुंफोरा जिउ खाङो दा जोंनाव बुंनो थाङोब्ला बांसिन कक्राझार जिल्लायाव सुबुंफोरा आदाब मावनानै मोजां मोनो हिसाबै जोंनाव बांसिन आबाद मावनायखौ लायो बे आबाद मावनाया जोङो खननै आबाद मावो बेवहाय दैज्लाङाव जोङो बांसिन जोङो माइ गायो आरो बेजों लोगोसे फाथो फोयो आरो मेसें बोथोराव जोङो सबाइ माबा मेसेंनि जा आबाद मोनो बेखौ जोङो मावनाय जायो बेजोंनो जोङो जोंनि जिउ थांना थानाय आरो माखासे फरायनाय एबा माखासे बिथिङाव उनाव गोबां हेफाजाब मोनो जोंनाव माइ माइरं जोङो मोनोब्ला आबादनिफ्रायनो दिहुननायखौनो जोङो बेखौनो फाननानै सौनानै मिलाव होनानै जों बेखौ दिहुननानै जों बा हाथाइ बाजारावफ्राव फाननाय जायो आरो मोसौ मैसो जों फियो मोसौनिफ्राय जों गोबां मा मोनो जों मोसौ फिनानै मोसौ फिनानै जोङो बेजों लोगोसे जोङो मोसौ फिसा मोसौ फिसाबो मोनबाय आरो बेजों लोगोसेनो जों गायखेर फाननानै जों जोंनि माखासे नांनाय रोखोमनि जोंनाव गोबां मुवा बेसाद लाय लथर थायो बेफोरखौ जोंङो बेजोंनो फाननानै बायनाय जायो